जी आप जी हाँ जी सर आप भोपाल और उज्जैन आप कितने लोग हैं सर सर हमारे पास अलग अलग प्रकार के पैकेजेस हैं आपको मैं सारी डीटेल्स बता देती हूँ आप जिसमें आपको स्यूटेबल रहे आप वो देख लीजिएगा पहले तो मैं आपको भोपाल का बता देती हूँ आप कहाँ कहाँ जाना पसंद करेंगे वो जगाहें जगह भी मैं आपको बता देती हूँ अगर आप बता सकते हैं तो आप भी बता दीजिए जी जी जी जी सर और आप उज्जैन के बारे में कुछ बताइए आप ने कुछ पता किया है महाकाल जी जी जी जी सर मैं आप को एक और जगह सजेस करूँगी पचमणी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में और वहाँ की जो वहाँ भी एक मंदिर है शिव जी का वह वो भी बहुत प्रसिद्ध है और इसके अलावा भोपाल उज्जैन और पचमणी और इंदौर भी एक ऐसा शहर है जहाँ आप उज्जैन से हो के इंदौर भी जा सकते हैं या पहले आप इंदौर हो के उज्जैन भी जा सकते हैं तो आप कहाँ से हैं जी सर जी सर जी मैं आपको इसी नंबर पर संपर्क कर दूँगी धन्यवाद आप का जी